ये हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब मेरे यहाँ जौनपुर जिले में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है और मतलब जैसे अब शहर में हो प्रद्रेश में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल पर बड़े बड़े डॉक्टर है तो यहाँ पे वो नहीं है बहुत दिक्कत होती है कि मतलब जब की हम सब मतलब जैसे थोड़ी बीमारी ज़्यादा हो जाती है जैसे ब्लड कैंसर हो या और कोई हो बीमारी जैसी बहुत बड़े बड़े से रोग हो गए तो यहाँ उतने उस रोग के इलाज के लिए मतलब यहाँ हॉस्पिटल इतने बड़े नहीं है या ऐसे डॉक्टर भी ना है और हम लोग मतलब ऐसे हमारे सबके लिए बहुत दिक्कत है

कितने तो इस दिक्कत की वजह से कितने गरीब मर भी जाते हैं कि ना इलाज हो पाती है ना दवा हो पाती है तो इसी के इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जौनपुर जिले में ये सब सुविधा नहीं है कि बड़े बड़े रोग के इलाज हो सके और हम सब बहुत ही दिक्कत से जितने गरीब हैं दिक्कत सहते हैं और दिक्कत भी होती है इतने तो दवा के दवा भी ना करवा पाते हैं दवा होने के कारण मर भी जाते हैं और हम सब बहुत ही दिक्कत होती है जैसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जौनपुर जिले में बड़े बड़े हॉस्पिटल होना चाहिए और बहुत ही दिक्कत से कितने रोग ऐसे ऐसे तो अब रोग जो हो जाता है कि इलाज भी ना हो पाती है हमारे यहाँ जौनपुर जिले में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी ना है कि हम लोग अपना इलाज अच्छे से करवा सकें कि जो हमारे सबके इलाज हो सके क्या जौनपुर जिले या कहीं भी हो यहाँ जैसे प्रदेश जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं कि हमारे सबके अच्छे से इलाज हो जाएँ और हमारे दवा भी हम लोग बड़े मुश्किल से दवा उवा के लिए जाते हैं कि हमारे सबके हो सके और हॉस्पिटल भी ऐसे ना है कि इलाज तुरंत ही हो जाए और कोई सुनता भी ना है जल्दी से कि हाँ चलो कोई सुन ले की